एतऽ बड़ा कुहासा लगै छै बड़ ठण्डा छै ठण्डामे बच्चा सभके तबियत खराब रहै छै बच्चा सभके लऽ कऽ परेशान रहै छी दर दबाइ कराबऽ पड़ैए ठण्डाके कारण स्वेटर शाल ओढ़ऽ पड़ै छै मोन खराब रहैए सर्दी रहैये भेल मोनो नहि ठीक रहैय तकर बाद की कहै छी तऽ गरीब आदमी छी दर दबाइ करबैत करबैत थाकल रहै छी नहि नीक लगये बुझलियै ठण्डाके कारण तबियत खराब रहैये माथा दुखाइये देह दर्द करैत रहैये एड़ी सभ पूरा दर्द करैत रहैय आओर तकर बाद तऽ बाढ़ि सेहो अबै छै बाढ़िके कारण धान सभ भसिया जाइ छै सुखी रौदी पड़ि जाइ छै रौदी पड़लाके बाद सभ चीज अथी भऽ जाइ छै तऽ गरीब आदमी कीन बेसाहि कऽ खाइ छी हम सभ हमरा सभके नहि किछु लगैत रहैये तकर बाद बाढ़िमे नाव ताव सेहो चलै छै नाव चलै छै तकर बाद उ सभ होइ छै तहन फेर की कहु बाढ़िके बारेमे सभ धान गहुम सब चलि जाइ छै बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ सभ किछो कम पड़ि जाइ छै खाना पीनाके बारेमे सभ किछु भऽ जाइ छै नहि होइत रहै छै ओकरा सभके पूरा व्यवसाय कम भऽ जाइ छै तहन फेर कि करि हम हमसभ गरीब आदमी छी तऽ हमरा सभके तऽ तहिना गुजारा करऽ पड़त ओ सभ बात सोचि सोचि कऽ हमसभ रहै छी हमेशा परेशान जनलियै तहन कि कहै छी ठण्डाके लेल स्वेटरो नहि रहै छै गरमीमे सेहो आदमीके धूप बड्ड उगै छै कल सुखा जाइ छै चापा कल पानिके लेल तकलीफ होइ छै पोखरि इनार जाइ पड़ै छै ओइ कनिआँ मनिआँ सभ भऽ कऽ की कहै छी इहे सभ करऽ पड़ैए पोखरि इनार बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता धोलहुँ फेर सभके खीच कऽ अतऽसँ लेलहुँ लाइव कऽ तहन फेर सुखेनहुँ अबेनहुँ तहन फेर खाना पीना बनेनहुँ खाना पीना बनाकऽ बच्चा सभके खुआ पियाके इसकुल विदा केनहुँ इसकुल विदा कऽ कऽ इसकुलसँ आयल धियापुता पाइनोके दिकते रहै छै दोसर कलसँ पानि लबै छियै लाबऽ नहि दै छै सभ तकलीफेमे हमेशा रहै छी हमसभ पानि नहि होइ छै बरसा नहि होइ छै तै लऽ कऽ सभ परेशान रहै छै बरसा पानि सभसँ सर्दी खाँसी ई सभ दोसरके कलसँ पानि लबै छियै तऽ की कहै छियै तकलीफेमे रहै छै आदमी आदमीके दोसर घर जाय पड़ै छै ओहो नहि लेबऽ दै छै पानि हमरा सभके तहन चापा कल फेर बोर्डिंग धसाबऽ पड़ै छै तहन अइमेसँ पानि अबै छै तहन अपनो लेनहुँ पड़ोसियो सभके लेबऽ देनहुँ पड़ोसियो सभ लऽ लै छै तकर बाद ओहो सभ ओहिसँ दिन कटै छै तहन हमसभ अपन परेशान रहै छी पानिके बारेमे अँगने अँगने घुमैत रहै छी केओ लेबहो नहि दै पानि पानि नहि लेबऽ दैये तऽ की करू तहन ओहो सभ हमरा सभके सोचि सोचि कऽ चलऽ पड़ै छै बच्चा सभ दोसर कलसँ डोले बाल्टिने पानि लैल तहन हमसभ नहेनौ सुनेनौ नहा सुनाकऽ तहन ई कपड़ा लत्ता धोलौ ओहि सभ बात होइ छै जनलियै हमसभ बड़ा परेशान छी की कहै छियै हमसभ